जोंनि जायगानिफ्राय हाथायाव मुवा बेसाद फाननो थाखायथ' सिगाङाव गोबां प्रब्लेममोन दायो इसां प्रब्लेम गैला मानो होनब्ला लामा सामा एसे मोजां जानायखाय आरो गोबां जोंनियाव माने माहोनो बेटारि रिक्सा ओंखारनायखाय जों एसे सहस जाबाय खेथिबो फोथारनिफ्राय हाथाइ बाजाराव लांनो थाखाय जोंहा सिगांनि दिनावबा खोब माने जाल्ला लामा सामा बा जों थेला गारि गुरा गैयामोन जोंहा दायो जोंनि खाथिनि बे हाथाइ बाजारावहा माल मुवा लांनोब्ला जोंहा थेला दङ रिक्सा दङ दायो ओरैबायदि सुबिदा जाबाय आरो जोंहा फानहरनो थाखाय प्रब्लेमा बेनो जोंहा माब्लाबा माब्लाबा एसे माबानि उसुबिदा जायो जिथु बोथोरनि अखा बांखा बा जोंहा हाथायावहा माने माबा हैब्ला मा होनो बेखो मारकेट सेट ना मा होनो बेफोरबायदि गैया माने लांदां जायगायाव फाननो गोनां ओरैबादि प्रब्लेम जोंनि जायगायाव सुबिदाया जादोंब्लाबो किसु सुबिदाया जाजोबाखै ओंखायनो जोंनि माल मुवा फाननो थाखाय जोंहा न' बां गैया हाथायाव मा होनो बेखौ मारकेट सेट ना मा होनो बेखौ बेफोरबायदि गैयिनि थाखाय जोंहा उसुबिदा दङ दा जोङो माल जोंनि गायनाय फुनाय बा जोंनि आबादखौ फाननो थाखाय जोंहा बाजाराव सुबिदायालाय दङ खिन्थु गोजाननि मा होनो बेफारिफोर फैया जोंनि बाजारावहा गोजानाव लांनांगौ जायो गारि गुरा हमनानै ओंखायनो एसे उसुबिदा जोंनि जायगायाव हाथाइ बाजार गोजाननि बेफारि फैया बेखायनो आबाद मावनानै फसलखौ फाननो थाखाय जोंहा एसे उसुबिदा जायो दा जोङो मोननांगौ बायदि बेसेनफोरखौबो मोनजोबा जोङो जाबायदि मुवाखौ बेसांखिनि दामाव फाननो नांगौमोन बेसांखिनि दामखौबो जोङो गोजाननि बेफारि गैयिनि थाखायनो जों मोननो हाया एखायनो जोंनि बे बाजारावहा एसे समस्या दङ गोजाननि बेफारि फैयिनि थाखाय दा जों आबाद मावनानै आबादनि मैगं थाइगं फान्थाव आबाद बा आलु आबाद बा बायदिसिना आबादखौ जोङो गोजानाव लांनो थाखाय गुबुननि गारि भारा हमनानै बा गुबुन जायगायावसो फानहैनो गोनां जायो ओखायनो जोंहा बायदि आबाद मावब्लाबो जोंनि फाननो थाखाय एसे उसुबिदा जायो जोंनि जायगायाव दायो माने बांगाल जाथिनि बांगाल हारिनि मानसिफोरासो गोबां जायगानिफ्राय बोखांना लांफायो जोंनि खेथि फोथारनिफ्राय जोङो आरो खेथिआव नांथाबनानै जों फानहैनोबो गोजान हाथायाव फानहैनो हाया जेरैबायदि उसुबिदा ओंखायनो जोङो नांगौबायदिहै जोंनि खेथिनि फसलखौ जोङो मोनहाजोबनो हाया दा जोङो खेथिखौ मावो मावनायालाय खिन्थु फाननाय समावहाय जोंहा खाथियावहा बिदि गोजानाव लांग्रा बेफारि फैयिनि थाखाय उसुबिदा जानानै थायो आरोखि